दैज्लाङाव माइ गायो बेनिफ्राय हाल उथिबा बेसर फैयो सिबिं फैयो सबाइ फैयो गासैबो फैयो बेनिफ्राय दा गोदोआवहाय जों हासार होआमोन दानिया थिन बिगा सारि बिगाबानो ओंखाम जानो हायो गोदोनिया दस फन्द्र' बिगाबाबो जानो थोआमोन हासार बाहायनो रोङा आबाद खालामनो रोङामोन दानि जुगाव आबाद खालामबाय थिन बिगाबानो साब्रै मानसिया आरामसे ओंखाम जानो हायो दानि जुगाव हासार बाहायो दा बे हासार बाहायनानै दा परिबर्टना बारायलांदों मोजाङावहा फैदों दा हनै मेसिननि बरुवा माइ गायदों हासार बाहायदों बरिया जादों दानिया हालेवो ट्रेक्ट'रजों हासार बाहायदों मुलि दाफोन बाहायनानै बरिया जादों दा जोंनि मानसिफोरा दासो साबसिन जाबोदोंसै आरो इसे इसे सोलायबोदों सोलायबोनाया आइ त्रास्त जोङो दस फनद्र' बिगा मानसि गायबानो एकस' मन माइखौ फानहरनो हानो ओरैबायदि आरो आबादा दानिया बरियानो आबाद खालामदों गोदोनिया बेबायदि नङामोन साद बिगायाव सात मन सय मन ओरै जायो दा फनद्र' मन सैद' मन सल्ल' मन अथ्र' मन